असां जाम सारा दोस्त आहियूं असां सभई सोसाइटी जा दोस्त घुमणु वेंदा आहियूं असां जाम दोस्त कॾहिं कॾहिं समुंड में घुमणु वेंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं अ पहाड़ ते घुमणु वेंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं झरना ॾिसणु बि वेंदा आहियूं ऐं कॾहिं कॾहिं मंदिरु वेंदा आहियूं ऐं वॉटर पार्क बि आहे हुते बि वेंदा आहियूं समु समुंड में असां सनानु खाईंदा बि आहियूं पीअंदा बि आहियूं सभु कंदा आहियूं ऐं पहाड़ बि चढ़ंदा आहियूं जेका जाम वॾा वॾा हूंदा आहिनि चढ़ण में टाइम लॻी वेंदो आहे थकी बि जाम पवंदा आहियूं ऐं उते बुख बि जाम लॻंदी आहे तो चिड़ चिड़ करे असां सभु पंहिंजे पाण जी मज़ा बि वठंदा आहियूं ऐं असां मंदिर बि घुमंदा आहियूं मंदिर में सुठी तरह दर्शन स सभु बि कंदा आहियूं ऐं हुते बि अ हुते प्रशाद व्रशाद सभु चढ़ाए करे असां सभु पंहिंजे पवित्र मन सां हुननि खे भॻवाननि खे बि पूजंदा आहियूं ऐं असां वॉटर पार्क बि घुमणु वेंदा आहियूं उते बि असांखे जाम मज़ो हूंदो तरह तरह जी अ राइड्स हूंदियूं आहिनि असां उते बि जाम घुमंदा आहियूं ऐं व वधीक दोस्त बि हूंदा आहिनि घणा दोस्त हूंदा आहिनि उहो ॾकंदा बि आहिनि पोइ पर तॾहिं बि हलंदा आहिनि असां सां गॾु उओ ईअं न चवंदा आहिनि की न असां न हलंदासीं पर असां झूला बि वधीक वठी हलंदा आहियूं छो की हुननि खे मज़ो बि ईंदो आहे पर ॾपु बि जाम लॻंदो आहे ऐं आ समुंड में बि असां वेंदा आहियूं त तरह तरह जी शिपूं हूंदियूं आहिनि वॾियूं नंढियूं असां सभु ॾिसी ॾिसंदा आहियूं ऐं हुते समुंड में वधीक मछलियूं बि जाम हूंदियूं आहिनि पोइ हुनखां पोइ उन हिक जॻह अहिड़ी बि आहे असां जम्मू एंड कश्मीर हुते पहाड़ वधीक हूंदा आहिनि असां हुते बि जाम मज़ो कयोसीं उते जीअं मंदिर आहे वैष्णो देवी जो माता जो मंदिर आहे उनजे मथां वरी भैरव बाबा जो मंदिर आहे जेको चारि किलोमीटर परे आहे उते बि असां वेंदा आहियूं पर हूंदा आहिनि ईअं की भाई जाम थकी पवंदा आहिनि पर तॾहिं बि ज़ोर ज़बर दस्ती करे तॾहिं बि असां वेंदा आहियूं जाम मज़ो ईंदो आहे असांखे ऐं हुते तरह तरह जो खाइण जो बि जाम सघवड़ हूंदो आहे रूम जो सघवड़ हूंदो आहे रूम हूंदा आहिनि असां हुते सब सुमंदा बि आहियूं हुते खेॾंदा बि आहियूं थोरो ऐं जाम सारी एॾी शयूं आहिनि ॾिसण मिलंदो आहे बांदर हूंदा आहिनि ऐं जाम सारा सुठा सुठा सी सीनिरियूं हूंदियूं आहिनि असां हुनखे ॾिसी करे जाम आनंद ईंदो आहे जाम सुठो लॻंदो आहे असांखे दिलि खे ऐं ऐं हुते जाम सारा पटनी टॉप हूंदो आहे हुते स्नोफॉल न छा हूंदी आहे जाम मज़ो ईंदो आहे हुते ऐं उन उते बि स्नोफॉल में खेॾण में जाम मज़ो ईंदो आहे जय झूलेलाल